اسکول میں میرا پسندیدہ موضوع جی کے تھا یا اس کے بعد اسلامیات تھا کیونکہ جی کے اس لئے کیونکہ اس میں روزانہ نئی نئی باتیں پتہ چلتی رہتی تھیں کہ مثال کے طور پہ فلاں شہر کی خاصیت یہ ہے اور وہ وہاں ہے فلاں شہر وہاں ہے اور یہ اس اس طرح کی نئی نئی باتیں پتہ چلتی رہتی تھیں جنرل نالج میں اضافہ ہوتا رہتا تھا معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا تھا اور اسلامیاتی اس وجہ سے کہ جب اسلامیات پڑھتے تھے تو اس میں دنیا کے بارے میں دنیا سے بننے سے پہلے دنیا بننے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں آتی رہتی تھیں اور کلچر کے بارے میں بھی ہسٹری کے بارے میں بھی ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی تھیں تو اس لیے اسلامیات اور جی کے میرے پسندیدہ موضوعات میں سے تھے